مجھے جو ہے بہت سے محاورے اچھے لگتے ہیں جیسے کھسیانی بلی کھینچے کھمبا بن بلائے بات براتی بن بلائے براتی والا جو ہے مجھے بچپن سے پسند ہے اور اب بھی پسند ہے وہ بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ سنتا ہوں تو یہ والے محاورے بن بلائے باراتی اس میں تھورا کامیڈی بھی ہے ہنسی بھی ہے اموشنل سین بھی ہے تھوڑا لیکن ہوتا ہے نا جو ہر کسی ایک کا الگ الگ پسند تو مجھے پسند تو تھا پہلے اور بھی لیکن بچپن سے سب سے زیادہ میں یہی سنتا تھا اور اب بھی یہی سنتا ہوں کھالی وقت رہتا ہے بھلے دو منٹ کا پانچ منٹ کا میں یہ والا ضرور سنتا ہوں اکثر سنا کرتا تھا پہلے بھی اور اب بھی میں رویا کرتا تھا بچپن میں تو امی بھی یہی والا لگا کے دیتی تھی اور کوئی فون چھین لیتا تھا بند کر دیتا تھا یہ محاورہ پھر بھی میں اس سے چھین کے لے کے ان سے زبردستی بجوا کے یہی والا سنتا تھا بن سنے تو میں مانتا ہی نہیں تھا دن میں ان گنت پچاس ساٹھ بار کم سے کم سنتا رہتا تھا اور اب بھی جو ہے میرے اندر وہی عادت ہے بچپنا والی اب بھی وہی سنتا ہوں بار بار سنتا ہوں اسی لیے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے بن بلائے باراتی